ہیلو سر جی مجھے لکڑی چاہیے تھا کارپینٹنگ کے لیے سر مجھے وائٹ شیشم کی لکڑی چاہیے کتنے روپے اسکوائر فٹ ہے جی جی اور نیم کی

اور اور کون سا ہے اچھا اور بتائیے ایک آدھ جو جی جی تو آپ تو مطلب آپ کی دکان ہے تو آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا میرے سے یہ کون سی لکڑی اچھی ہوتی ہے آپ اپنے خیال سے بتائیے تو اچھا تو کچھ گنجائش نہیں ہوگا اچھا تو پھر کیونکہ جاننے والے نے نمبر دیا مجھے کہا ہے کہ وہ مطلب صحیح سامان بھی رہتا ہے ان کا اور پیسے بھی صحیح لگا لیتے ہیں مناسب ریٹ اسی وجہ سے میں نے کال کیا تھا آپ کو کیونکہ میرا کام ہی ہے یہی میں ٹھیکے پہ لیتا ہوں اور کرواتا ہوں کام تو اور ریگ ویگ بنوانے کا اچھا اچھا جی جی جی جی آپ کی دکان یہ کہاں ہے لکڑی تو چاہیے کافی چاہیے جوکہ یہ سو گز کا پلاٹ ہے نا اس میں کروانا ہے چوکھٹ ووکھٹ کھڑی وڑکی اور ریگ ویگ بھی لگوانا ہے کچن میں مجھے پلہ چاہیے جامن کے چاہیے جی کون سا وہ آم کا تو اس کا کیا ریٹ ہے اچھا تو مطلب جی جی تو مطلب گھن وون تو نہیں لگے گا جی جی کہہ رہا ہوں لکڑی میں گھن وغیرہ تو نہیں لگے گا گرانٹی ہوگی نا لکڑی کی

جی جی اچھا اچھا جی جی ٹھیک ہے ٹھینک یو سر